ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں فوٹو گرافی سے لوگوں کو بہت ہی زیادہ دلچسپی ہے لوگ اس میں کافی زیادہ دلچسپی لیتے ہیں الگ الگ قسم کی فوٹو لیتے ہیں اور اب تو فوٹو گرافی کے لیے کافی بڑا میدان ہے فوٹو گرافی میں تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں مہارت پیدا کر کے لوگ مختلف میدانوں میں کامیاب ہوتے ہیں ایک بہترین فوٹو گرافی کی مانگ اس وقت بہت ہی زیادہ ہے لوگ بہت ہی زیادہ مطالبہ کرتے ہیں چاہے شادی میں ہو یا پھر کسی خاص پروگرام میں آپ کے ریختہ میں بھی جب جشن ریختہ ہوتا ہے تو بہترین فوٹو گرافی کو میں نے دیکھا ہے جب میں وہاں گیا تھا گھومنے اس لیے اب فوٹوگرافی کی ڈگری اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی معروف ادارے موجود ہیں جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر معروف ہیں یہاں کچھ اہم ادارے درج ہیں ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں فوٹو گرافی کی تعلیم فراہم کرنے والے جو معروف ادارے ہیں ان میں ایک احمد آباد میں ہے یعنی گجرات میں گجرات میں یہ ادارہ بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے اس ادارے کا نام ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرائنگ احمدآباد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن بھارت کا ایک معروف ڈیزائن ادارہ ہے جو فوٹو گرافی اور فلم سازی میں خصوصی پروگرام پیش کرتا ہے اسی طرح ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا مشہور ادارہ ہے اور معروف یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی بھی ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں فوٹو گرافی کی تعلیم فراہم کرتا ہے جے این یو میں بھی آرٹس اور میڈیا کے میدان میں فوٹوگرافی کی تعلیم کے موقع موجود ہیں اسی طرح کلکتہ میں ایک ادارہ ہے جو فلم اور ٹیلی ویژن میں فوٹو گرافی اور سیماٹیکنو گرافی کی تعلیم فراہم کرتا ہے اور بھارت کے نامور اداروں میں ایک ہے بین الاقوام